हांवें ती आयकीयाची सुरी परत बरी वापरली थोडे दीस पण मागीर तिची धार आसा ती खूब कमी जाली आनी धार तिची बरी ती आता ये वापरूंक बरी येना ती धार लागना ती आनी दुसरे म्हणजे हांवें ताका पयशे हजार रुपया फारीक केले पण हजार रुपया फारीक करून त्या मनान म्हाका त्यातेची युटीलिटी बरी मेळ्ळी ना तर हे मातशें ताजे नेगेटिव पाँट्स आसा